नमस्ते जी बोलिए कौन कौन से ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा

कितनी सीट चाहिए आपको कॉटन में कितना कितना पीस चाहिए हाँ थोक में थोक में मिल जाएगा थोक में चार हज़ार रुपये लगेंगे

पहले बताइए क्या क्या लेना है बच्चे के कपड़े मतलब जैसे पैंट सर्ट कुर्ता पैजामा और शेरवानी भी आती है उनकी हमारे यहाँ कोट पैंट भी आपको उपलब्ध हैं तो आपको कौन कौन सा कपड़ा लेना है हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा सब मिल जाएगा हर तरह के मिल जाएगा एक सेट का चार हज़ार रुपये लगेंगे सूट सूट लहंगा चुनरी महँगा पड़ेगा अरे वह कम से कम पाँच हज़ार से इस्टार्टिंग है इसमें कई क्वालिटी का है पैंट सर्ट बच्चों का पैंट सर्ट कितनी फ़ीस चाहिए मतलब कै जोड़ा थोक में ठीक है थोक में वह मिल जाएगा और यह लहंगा चुनरी ठीक है तो क्या प्राइज तक लेंगे आप लहंगा चुनरी पाँच हज़ार से स्टार्टिंग है दस हज़ार तक हाँ उसमें अब आप कौन सा कहिए मतलब जो आपको अच्छा लगे वही करा देंगे ठीक है मैं फ़ोटो भेजता हूँ तब बात कर

ठीक है नमस्ते